एगो चारज किनने छियै बुझअलिये चार्जर बहुत अच्छा छै ओइ चार्जर से न से सभ मोबाइल चार्ज सभ गोटा चार्ज कऽ लै छियै हमरा चार्जर बहुत नीक लगै छै बुझअलिये ओहि चारज से मोबाइल चार्जर से सभ गोटा मोबाइल चार्ज कऽ लै छियै बहुत बढ़िऑं मोबाइल छै पाँच सएमे किनने छियै चार्जर बहुत बढ़िऑं है से ओहि चार्जर से बढ़िऑं सभ चार्ज हो जाइ है मोबाइल बढ़िऑं चार्जर है जत्ते घरमे मोबाइल छै ने सभ चार्ज हो जाइ है चार्जर खूब बढ़ियाँ है ओहि से चार्ज हम कऽ लै छियै जत्ते गोटा छथिन सभ गोटा ओहिमे चार्ज लगबै छथिन आ चार्ज होइ जा है तुरत हो जा है खूब बढ़िऑं चार्जर है बहुत अच्छा ओहि से चार्ज हो जा है जेकरा जे मोबाइल जे डाउन होइ छै ने कभी बेटा कऽ लै छथिन कभी पुतौह कऽ लै छथिन कभी बेटी कऽ लै छथिन

ओहि चारज लऽ कऽ कऽ लै छियै चार्जर किनने छियै बहुत अच्छा चार्जर है ओहिमे सभ गोटा कऽ लै छथिन चार्ज कखनौ पुतौहो लगा लै छथिन कऽ लै छथिन हमहुँ लगा लेलिए कखनौ घरोबला लगा कोइ गोटा कैर लै छथिन चारजमे बहुत अच्छा होइ है चार्ज